हमर एरिआमे ठेकुआ आओर खस्ता सबसँ प्रसिद्ध भोजन छिऐ जेकरा बनाबएमे चिन्नी मैदा लगैत छै जँ यह व्यञ्जन पर्व त्यौहारमे बनाएल जाइत छै जैसेकि चाट आओर भी कोइ कोइ पूजामे लागैत छै बनाएल जाइत छै इएह खाइमे मीठा लगए छै आओर ठेकुआके लोक सब बनाके अपना रिश्तेदार परिवारमे भी भेजए छै आओर भी हमरा एरिआमे दाल भात चावल बनए छै जो कि प्रतिदिन घरमे खान पानमे उपयोग करल जाइत छै